जों जोंनि दिनाव गोदो बिराद ना गुरोमोन जों जि गोजान गोजान ना लायो ना नागिरो आंथ' फिसाज्लाफोरखौ लानानै बेराद गोजान गोजानाव साम' ना लायोमोन दाथ' आंनि फिसाज्लाया रोंला आरो आंनि फिसौ फिथायाबोथ' रोंहैनायानो नंला जोंथ' बिराद गोरों आरो दासिमबो गोरों दासिमबो ना लायो जों ना लायनानै फानोबो जायोबो गोदोनि दिन बायदिजोंलाय बहा जाबावनो गोदोना जाबा नाया लायनो थांब्लाबो गोजान गोजानाव थांब्लाबो ओरैनो फैफिन नाङामोन खबाइफा गाहाम खबाइ गेजेरफा गाहाम जों मोनबोयोमोन बेदिनो गैयैखानालाय लायनानै जों फानोमोन आरो आरो बबेबा दैयाव जोङो आखाइजोंबो ओरैनो दांग्रोमनानै नास्राइ गिदिर गिदिर मोनोमोन थुरि गिदिर गिदिर मोनोमोन बामि इरि मोनोमोन दाथ' दा बिदिखौनो मोनला दांग्रोमनानै दा जोङो मा खालामो मैगं खादा लानानै बाला हाब्रुफोरखौनो सालिनानै जों बेफोरखौनो लाबोयो दा बेफोरजोंनो जोङो जायोबो फानोबो एसे एनै सोलायनांगौ दस्रा ओंख्रि होननानै जों बिदि खालायो आरो जोङो आरो दैज्लांआव माजों गुरो दैज्लांआव जों जेखाइजों नाथुर जुनाइ गुरो जों नाथुर जुनाइ गुरो बिदिनो मोनबोब्ला जायो सङो मैथाफोरजों गोथाव संनानै जायो बबावबा दस्रा मैगंफ्रावबो होयो फोराननानै दोनो बिदिनो फोराननानै दोननानै नांगौ बायदि फैसाफोर गैयाब्ला जों फानहैयो आरो बे नाथुरखौबो दैज्लांफ्रावथ' माइ गायब्ला गैयाना मैगं थाइगं एखमब्ला हास्लाबा जायो दखान हाथायफ्राव थांनो ओंखायनो जोङो साम'फोरखौबो जों खनो खननानै जों मा खालायो हरसे दोनबाय एबा हरनै दोनबाय दोननानै दानबाय सायबाय दानबाय गोजों फुबाय मैगं खादाफ्राव बालथिंफ्राव फुनानै सोमहाबनानै दोननानै उनाव सामब्राम बानलु होनानै थाव सेरनानै माबाखौ सबाइखौ साम'खौ एवनानै एवनानै बे गोबाव एवबाय खारै एसे होनानै एवनानैसो उनावहाय जेला माबाबाय दैया रानबाय साम'निया बेनिफ्राय जोङो माखालामो सबाइ होनोसै दै होबाय दै होनानै सबाइ होबाय खारै होबावबाय गोबाव रुबाय आरो ओमफ्राय बे गोथाव जानसै आरो जों बिदिनो जायो नाफ्राबो बेदिनो दाथ' जेखाइजों गुरजाया मेसें समाव बिदिनो मैगं खादासो लायो बेदिनो माबायाव हाग्राबो गैला दानियाव नागेरब्लाबो मोना बालाखौ हाब्रुखौ थिखांनानै बेवसो जोङो ना बोखाङो मेसेङाव मैगं खादाजों बोखाङो जों आरो दैज्लाङाव जेखाइजों आरो खाथियाव मोनाबा गोजान गोजानाव नागेरनानै लायो बेबायदि आरो एसे एनै नागेरनानै बेदिनो जायो दानि मानसिफ्राथ' रोंलानो आंनि फिसा फिसौफ्राथ' गोदो गासिबो गोरोंखामोन आंनि फिसौफ्राथ' दा रोंनायानो नोंला ना नागिरनो बवेहाय मोनबावनो बिसोरलाय हाग्रानि मैगंफोरखौबो सिनायनाय नंला जोंसो सिनायो फिसोरलाय बहा सिनाय बावनो जोंनि फिसाफ्रानोब्ला बावफिनबावबाय मैगं थाइगंखौबो ना लायब्लाथाय जों लाबो फाजोबोमोन आजोनाइ मैगंनो एलांसि मैगं जों बेफोरखौ लाबोनानै ना गुरनायजों गोथाव संजाफैयोमोन आरो जों जानो गोथाव होननानै आरो माबा दैयाव बिफां दङ आजोनाय बिफां होनो मेथ'खाबो होनो बेखौ जोङो बिबारखौ खानानै लाबोनानै नाथुरफोरजों नाफोरजों मोजां एवथाबनानै ना होनानै जों संजायो मैगंखौ बाहेरायाव ओंखार लांबानो मेरला जेबो जेबो मैगं मोनोमोन गोदो दाथ' बिदि मैगंखौबो मोननो थांला हाग्रायाव भिटामिन भिटामिन मैगं दंमोन दा गैला मुलि होनानैनो बुथार जोबबाय मैगंफोरखौबो दा मोनसे दौस्रेम होननाय मैगं दं बेबो जि गोथावमोन बेफोरखौबो मोनला जेबो मैगं मोनला गोजानफ्राव हाग्राफ्राव मोनो खोमा दा बाहाय मोना ना लायनो थांब्ला